میرے خیال میں ٹکنالوجی نے فوٹو گرافی کے شعبے کو بہت اچھی طرح سے متأثر کیا پہلے کے ٹائم میں فوٹو گراف فوٹو فوٹو گرافی ایسی ہُوا کرتی تھی بلیک اینڈ وائڈ اور اُس کی نگیٹو نکال کر پھر فوٹو پھر نکالا جاتا تھا لیکن اب کے زمانے میں ہمارے پاس فون ہے ہمارے پاس کیمرے ہیں جس سے ہم فوراً فوٹوز نکلوا سکتے ہیں اور فوٹو ہمارے کلرفل ہوتے ہیں فوٹو کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ایسے ایسے فون آگیے ہیں ایسی ایسی کمپنی کے اور ایسے ایسے برانڈ کے اور اُس میں اتنے اچھے اچھے ایپس ہوتے ہیں ہم فوٹو کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے من چاہا جیسا فوٹو بنا سکتے ہیں اور ڈی ایس ایل آر بھی ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے جس سے فوٹو بہت اچھا دکھائی پڑتا ہے اور پہلے کے زمانے میں ایسے فوٹو نہیں ایسے کیمرے وغیرہ سے فون نہیں ہُوا کرتے تھے تو فوٹو اب پہلے سے اور اب کے فوٹو دیکھیں جائیں تو اب کے فوٹو اور آویس سی بات ہے کافی حد تک بہت اچھے دکھتے ہیں